अज्ज में तुसें ई निं अपनी गल्ल सनान्नी आं जदूं में निक्की होंदी ही निं ते मेरे मम्मी पापा मेरे कन्नै ब्हौत प्यार करदे हे हून तक बी ब्हौत प्यार करदे फिर मेरी मम्मी ने केह् करना मेरी मम्मी ने बोलना कि जा रुट्टी बनाऽ ते में मम्मी गी आखना कि में नेईं बनानी रुट्टी मेरा मन ही निं करदा हा रुट्टी बनाने बाकी में सारे कम्म करी लैंदी ही ते मेरे पापा जी ने बोलना कि मेरी कुड़ी गी की लान्नीं कम्म तूं आपें निं करी सकदी फिर मम्मी ने बोलना कि अगर एह् हून कम्म निं करगी ते फिर एह्दा जेल्लै जदूं ब्याह् होग फिर ओल्लै कि'यां कम्म करना इ'न्नै ओल्लै निं औनी इस्सी उत्थै कि'यां कम्म करग एह् ते फिर मेरे पापा जी ने आखना कि कोई गल्ल निं अहें ओल्लै सिक्खी लैग आपूं आहिस्ता आहिस्ता फिर मम्मी ने बोलना कि अहें तुस इस्सी बगाड़ियै रक्खे दा कुड़ी गी तुस कम्म निं करना दिन्ने होन्नें इस्सी ते पापा जी ने बोलना इस टाइम कुड़ी अपनी गी में पढ़ाई च लाए दा ऐ उस्सी पढ़ना दे जेल्लै नुआढ़ी एज कम्म करने दी होगी उ'न्नै कम्म करना फिर मम्मी ने चुप होई जाना ते पापा जी होरें बोलना कि तूं गल्ला नां टैंशन निं लै करा कर इं'दी मम्मी दी गल्ला दा टैंशन निं लैनी आपें में तुगी जाच सखाङ सब किसै दी ते मेरी मम्मी ने केह् करना कि जेल्लै पापा जी ने ड्यूटी पर चली जाना नी ते मेरी मम्मी ने केह् करना कि मी कम्म लाना कम्म लाना बोलना कि रुट्टी बनाऽ सब्जी बना आटा गु'न्न ते मेरा मन निं करना ते फिर में बनानी फिर मेरे कोला शैल निं बनदी ही मिगी औंदी निं ही रुट्टी बनाना फिर पापा जी ने औना फिर में पापा जी गी सनाना कि पापा जी मम्मा ने मिगी रुट्टी बनाने गी लाया हा पापा जी ने मम्मी गी डांटना बोलना कि तूं मेरी कुड़ी गी रुट्टी बनाना लाया ऐ फिर मम्मी ने बोलना कि कदूं जाच औग इस्सी ते फिर पापा जी ने केह् करना कि मम्मा ने जेल्लै कुदै चली जाना नी कुदै मेरी नानी घर चली जाना ते मेरे पापा जी ने केह् करना में आटा गु'न्नी ओड़दी ही ते पापा जी सब्जी बनाई 'ड़दे हे सब्जी बनाई 'ड़दे हे ते में केह् बोलदे फ्ही उ'नें फुलके बनाने ते में फिर खाने फिर में बनाने फिर मेरे पापा जी ने खाने फिर मेरा भ्रा हा निक्का ते ओह् मेरे नै ब्हौत लड़दा हा अजें तक लड़दा में इन्नी बड्डी ऐं ब्होई बरी दी ऐं पर अजें तक साढ़े बिच्च उ'ऐ नेहा लड़ाई ऐ उ'ऐ नेहा प्यार ऐ ते फिर में इक ब फिर नुआढ़े बाद में अपनी टवैल्थ क्लीयर कीती टवैल्थ दे बाद फिर मेरा ब्याह् होई गेआ ब्याह् होने बाद में इद्धर आई फिर में सब तों पैह्लें में इद्धर आइयै हलवा बनाया हलवा बनाना मिगी औंदा गै निं है हा में कदें बनाया गै निं फिर मेरे में फोन कीता अपनी मम्मा गी मम्मी गी पुच्छेआ मम्मा ने आखेआ जदूं में बोलदी ही कम्म करने गी ते बोलदी ही में निं करना कम्म मी मन निं करदा मेरा रुट्टी बनाने दा ते अज्ज तू मिगी पुच्छा करनीं फिर कि कि'यां बनाना फिर मम्मा ने सनाया कि पैह्लें ओह्दे बिच्च घ्यो पा घ्यो जेल्लै गर्म होई जागा ते फ्ही सूजी पा सूजी जेल्लै भुजग फ्ही भुज्जने बाद ओह्दे बिच्च पानी पाना पानी पाने दे बाद उस्सी थोड़ा रेड़ा मारना फिर ओह्दे बिच्च खंड पानी खंड पाने दे बाद फिर ओह् जेल्लै रेड़े मारदे रौह्ना उस्सी जेल्लै गड़क पेई जाग फिर ओह्दे बिच्च ड्राई फ्रूट्स बगैरा पाई ओड़ने सारे फिर में पैह्ली बार ब्याह् दे बाद च हलवा बनाया फिर में सारें गी खलाया हा सारे जनें बोल्लेआ कि बड़ा टेस्टी हलवा बने दा फर्स्ट टाइम बनाया हा बड़ा टेस्टी हलवा हा बने दा फिर इ'यां इ'यां करी करियै आहिस्ता आहिस्ता फ्ही मिगी जाच आई गेई बनाना फिर ओह्दे बाद रुट्टी बनाना सिक्खेआ फिर इद्धर आइयै में सारे कम्म फिर इद्धर आइयै हून इन्ना शौक ऐ ना रुट्टी बनाने दा कि मिगी कोई बी किश बी बनाना कोई डिश बोलग ना ते में दौ मैंट बिच्च डिश बनाई ओड़नी होन्नीं ते केह् बोलदे फिर इ'ब्बी इक दिन में इन्होंने इ'नें आखेआ कि ओह् बनाऽ

मोमोस बनान्ने आं जिस दिन कोरोना चला दा हा फिर मोमोस बनाए फिर असें मोमोस बनाए फिर स्ट्रीम कीते लाइट गै चली अस स्ट्रीम करन लगे लाइट ई ई चली गेई पूरे दिन लाइट निं आई फिर राती जाइयै ञारां बजे आई फिर असें जेइयै स्ट्रीम कीते फिर असें मोमोस खाद्धे फिर मोमोस खाद्धे ते फिर असें रुट्टी निं खाद्धी साढ़ा ढिड्ढ फुल्ल होई गेदा मोमोस खाइयै फिर असें रुट्टी खाद्धी ऐ निंं फिर मेरे देर होर आए लेट आए राती कुदै ब्याह् गेदे हे फिर ओह् आए फिर उ'नें गी बोल्लेआ कि मोमोस खाई लैओ ते उ'नें आखेआ में मोमोस निं खाने में बड़ा कुछ खाइयै आए दा ऐ फिर उ'नें रुट्टी हैन्नी खाद्धी रुट्टी निं खाद्धी फिर उ'न्नै फिर साढ़े घर दुए दिन बूजी आए दे हे मोमोस बचे दे हे ते असें इ'यां रक्खे दे हे फ्रिज च लाए दे हे स्ट्रीम नेईं हे कीते दे ते फिर ओह् असें कड्ढे बाह्र फिर असें स्ट्रीम कीते फिर असें बूजी गी खलाए फुफ्फड़ जी गी खलाए बूजी ने आखेआ बड़े टेस्टी मोमोस बने दे एह् नेह् ते कुदै फास्ट फूड दी दकान उप्पर बी निं मिलदे हैन जनेह् तूं बनाए दे न अहें तू कि'यां बनाए एह् अहें फिर में उ'नें ई सनाई पूरी रैसपी इ'यां इ'यां में बनाए ते उ'नें आखेआ कि अगली बारी साढ़े घर चलेआं ते साढ़े घर जाइयै बनायां फिर अस सारे कन्नै खागे कन्नै बेहियै ते में आखेआ ठीक ऐ बूजी जी में बनागी ते खागी फिर ओह्दे बाद च फिर में अपने घर गेई मम्मी अपने प्योके गेई फिर उत्थै जाइयै में बनाए फिर मेरी मम्मी ने आखेआ हून तुगी सारे किसै जाच आई दी अहें बनाने दी हून तूं बड़ी ऐक्सपर्ट होई दी ऐ नेह् कम्मै दी रुट्टी शुट्टी बनाने दा बड़ा तुकी एह् जाच आई दी ऐ पैह्लें तुगी बिंद जाच निं औंदी ही तां मिगी फोन करी करी पुछदी ही कि कि'यां बनानी रुट्टी केह् करना मम्मी हुन में इ'यां बनानी सब्जी कि'यां बनानी ते फिर तू मिगी पुच्छी पुच्छियै सब्जी बनाना सिक्खेआ भी में मम्मी गी आखेआ मम्मी हून थुआढ़ी कुड़ी बड़ी लायक होई दी ऐ हून उस्सी सारा कुछ बनाना औंदा ऐ पैह्लें मिगी कोई रुट्टी बनाने दा इंट्रस्ट है हा ई निं हा बिल्कुल बी मेरा मन निं हा करदा हा रुट्टी बनाने गी पर जि'यां जि'यां कि जि'यां जि'यां में इत्थै ब्याह् करने दे बाद च इद्धर आई फिर परिवार गी दिक्खेआ फिर मम्मी गी दिक्खेआ फिर सासू मम्मी गी दिक्खेआ कि ओह् कि'यां बनांदे सारें दा कि'यां ख्याल रखदे सारें दे मतलब टाइम टू टाइम उ'नें उट्ठना सब तों पैह्लें न्हाना न्हाने बाद पूजा पाठ करना फिर नुआढ़े बाद असें रसोई जाना रसोई जाइयै चाह् बनानी चाह् बनाइयै फिर सारे कमरें जाना चाह् देने गी आइयै फिर चाह् देइयै आए तां आइयै फिर में सब्जी सुब्जी बनानी सब्जी बनाने बाद फिर में आटा गु'न्नी ओड़नी होन्नीं आटा गु'न्नने बाद फ्ही अस चु'ल्ली फुलके बनाने होन्नें ते कदें कदें मम्मी बनांदे फुलके कदें कदें में बनाई ओड़नी होन्नीं अगर जिस दिन जैदा कम्म होऐ ना उस दिन मम्मी बनांदे फुलके ते जिस दिन घट्ट कम्म होऐ ते उस दिन में बनान्नीं ते फिर मम्मी फुलकें बनांदे ते में सारें रुट्टी पाई दिन्नी होनीं खाने गी ते फिर ओह् खंदे सारे सारे खान खंदे ते फिर में उ'नें गी खलाइयै ते फिर ओह् अपने अपने कम्में पर चली जंदे न फिर डैडी साढ़े घर रौंह्दे साढ़े डैडी करदे फर्नीचर दा कम्म ते ओह् फिर जेल्लै कोई कम्म औंदा ते फिर डैडी ओह् कम्म करदे फिर डैडी साढ़े डैडी ना रुट्टी निं खंदे हैन सवेरै नाश्ता निं करदे ऐ आखदे कि जेल्लै रुट्टी खाई ओड़ना होन्नां ते ओल्लै मेरे कोला कम्म निं होंदा ऐ ते फिर अस केह् करने होन्नें रुट्टी बनाई 'ड़ने ते उ'नें गी बोलने अस खाने गी कदें कदें खाई लैने खाई लैंदे जिस्स खाई लैंदे डैडी होर जिस दिन कोई परौंठी बगैरा बनाई दी होऐ ते जिस्स दिन इ'यां मतलब लेट खानी होऐ कम्म नेईं होऐ ते तां फिर ओह् नेईं खंदे हैन भी ओह्दे बाद में ते मम्मी होर रुट्टी खन्नें फिर रुट्टी खाने दे बाद फिर में ब्हारी मारनी फिर में पोचे मारनी होन्नीं कपड़े धोन्नी होन्नीं जि'नें जि'नें कपड़े खोह्ल्ले दे होन बइया ने कपड़े खोह्ल्ले दे होन डैडी जी दे कपड़े धोई ओड़नी मम्मी जी दे कपड़े धोई ओड़नी अपने इं'दे सारें दे कपड़े धोन्नी मिगी कपड़े धोन्नीं फिर केह् बोलदे अस फिर फ्री होई जन्नें दपैह्री 'लै अस रैस्ट करने होन्नें थोह्ड़े चिर फिर डैडी गी रुट्टी खलान्नें डैडी आंदे जेल्लै कम्म करियै फिर उ'नें गी रुट्टी खलान्नीं फिर डैडी जी बी रैस्ट करदे दपैह्री फिर ते रैस्ट करने बाद शामी बेल्लै फिर में चार बजे उट्ठनी चार बजे उट्ठियै फिर चाह् बनान्नीं चाह् बनान्नीं ते में सारें दिन्नी पीने गी सारें गी चाह् देनी पीऐ फिर ओह्दे कन्नै किश खाने गी देना चाह् कन्नै फिर चाह् कन्नै किश खाने गी देइयै ते फिर में सब्जी सुब्जी बनान्नीं ते शामी दी त्यारी करने लगी पौनी होन्नीं रुट्टी दी फिर ज रुट्टी शामी दी त्यारी करियै राती कोई अट्ठ बजे मेरे घरै आह्ले आई जंदे फिर ते फिर उ'नें आना उ'नें गी चाह् देनी चाह् देइयै फिर कुछ खाने ई देना फिर बैठदे थोह्ड़ी देर ओह् फिर रुट्टी बनान्नीं में फुलके बनान्नीं राती में चु'ल्ली फिर चु'ल्ली फुलके बनाइयै मेरे कोल बौंह्दे ओह् अग्ग लांदे जंदे चु'ल्ली बिच्च ते में फुलके बनांदी जन्नीं फिर ओह्दे बाद च बइया बी आई जंदे बइया थोह्ड़े लेट आंदे कम्म उप्परा ते फिर अस रुट्टी शुट्टी खाइयै ते फिर अस सेई जन्नें फिर मिगी मिगी ना कपड़े सिलने दा बी बड़ा शौक हा मिगी कपड़े सिलना मिगी कपड़े सिलना अ मिं स्टार्टिंग कोला मेरी बूजी दी कुड़ी कपड़े सिलदी ही नी ते में ओह्दे कोल बैठना जेल्लै ओह् उद्धर ही रौंह्दी ही नी साढ़े गै ते ते में ओह्दे कोल बैठना ते ओह् उ'न्नै कपड़े सिलने नी ते में पुच्छना उ'नें गी कि दीदी एह् कपड़े कि'यां कि'यां सिलदे केह् केह् करदे कि'यां नाप लैंदे कि'यां कट्टी कटदे सूट कि'यां इस्सी सिलदे ते दीदी ने आखना कि तूं बी सिक्ख हां अगर सिक्खना चाह्न्नीं ते फिर में दीदी कोला जाच सिक्खी सारें शा पैह्लें में नाप लैने दी जाच सिक्खी कि मिगी नाप लैना नेईं औंदा हा फिर में पैह्लें नाप लैना स्टार्ट कीता फिर ओह्दी जाच सिक्खी फिर में कटिंग दी जाच सिक्खी सूट दी कि कि'यां कि'यां कटदे फिर कट्टने बाद फिर में सिलने दी जाच सिक्खी सब तूं पैह्लें में सूट सीता हा अपनी मम्मी दा जेल्लै में अपनी मम्मी दा सूट सीता हा ते मम्मी बड़ी खुश होई इन्नी खुश होई कि मी आखन तूं बी कपड़े सीने दी जाच सिक्खी दी फिर अहें हून जरूरत गै निं कुसै गी सेआइयां देने दी हून मेरी कुड़ी ने सिक्खी लेई दी जाच हून असें इत्थै अपनी कुड़ी कोला गै सिलाऽ'रने कपड़े फिर मेरी चाचियां ताइयां सारे ओह् मेरे कोला गै सिलांदे हे कपड़े मी बी कपड़े सीने दी जाच आई फिर में ते में ब्होइयै आई ते फिर ओह्दे बाद में इत्थै बी कपड़े सीना अ सीना स्टार्ट कीते फिर में ब्याह् दे बाद साल इक में सीते गै निं कपड़े ओह्दे बाद फिर में दकान खोह्ल्ली दकान खोह्ल्ली ते बाद उत्थै में कपड़े मशीनां मशूनां ते लेआंदिआं फिर इ'नें लेआइयै दित्तियां फिर में मशीनें उप्पर उत्थै ते फिर में कपड़े सीने पर सब तूं पैह्लें इत्थै में मम्मी दा सूट सीता फ्ही अपनी ननान दा सूट सीता उं'दा सूट सीता ते दीदी ने आखेआ भरजाई तुसें बड़ा शैल सूट सीते दा अहें में थुआढ़े कोला गै सिलाने हून कपड़े ते फिर में उं'दे कपड़े सींदी ही भरजाई न अपने ओह् ते मेरी भरजाई बी है हियां ओह् बी मेरे कोला गै कपड़े सलांदियां हियां ते भरजाई आए इक दिन साढ़े घर ते मी बोलदे अहें दीदी तुस चली दे नी ते होर में क सारें गी कपड़े दिन्नी निं सीने गी कोई फिटिंग निं औंदी उं'दे सूटें दी ऐ ते में थुआढ़े कोल आई दी अहें हून में दो सूट आह्न्ने दे तुसें मिगी सूट सी देने ते में आकेआ महां ठीक ऐ में सिउ सी देई'ड़गी तुगी सूट भरजाई फिर तुस इक कम्म करो ते तुस में थोड़ा ब्हौत जेह्ड़ा सूटें दी ओह् ऐ ना प्रैस्स प्रुस्स करनी नी ओह् करी लैओ ते में ओह्दे बाद च कटिंग करी 'रनिआं सूटै दी उ'नें आखेआ हां ठीक ऐ तू इक कम्म कर अ मिगी आखन लगे दीदी तुस इक कम्म करो मिगी देओ सूट में प्रैस्स मारनी आं ते फ्ही तुस कटिंग करी लैएओ में आखेआ ठीक ऐ में कटिंग करी लैन्नी आं फ्ही में कटिंग करी 'री सूटें दी फिर ओह्दे बाद में रुट्टी बनानी ही ते बोलन लगे भरजाई कि दीदी तुस रौह्न देओ में बनान्नी आं रुट्टी तुस सूट कट्टो में कल्ल चली जाना फिर में उं'दे सूट सीते दो सूट सीते ते भी आखन लगियां दी उ'नें पाए ते भी आखन लगे दीदी तुस बड़े शैल सूट सीने होन्नें मिगी थुआढ़े हत्थैं दे ओह् सूटै दी फिटिंग शैल लगदी बाकी होर कोई सींदा ना ओह्दी फिटिंग निं शैल होंदी ऐ में आखेआ कोई गल्ल निं तुसें जेल्लै सूट सिलाने होंदे ते तुस जां भेजी करा'रो बइआ हत्थ जां फिरी आपूं आवा करा 'रो लेइयै फिर उ'नें आखेआ ठीक ऐ फिर ओह् दुए दिन चली ए हे अपने घर फिर साढ़े फिर साढ़े कन्नै गोआंढी हैन ओह् बी दीदी कपड़े सींदे कपड़े सींदे दीदी होर ते इंटरलाक बी करदे सूट में इंटरलाक आह्ली मशीन निं रक्खी दी ऐ पर जेह्दा बी सूट होंदा हा ना में उं'दे घर चली जंदी ही इंटरलाक करने गी ओह् इंटरलाक करियै दिंदे हे मिगी कदें उ'नें म'ना निं कीता कि इंटरलाक नेईं करी देना कि जां बगैरा बगैरा कुछ कदें निं म'ना कीता उ'नें इंटरलाक करियै देने सूट ते में इंटरलाक करियै लोकें दे कपड़े आह्नने ते फिर तैह् करनी प्रैस्स बगैरा करियै तैह् तूह् करियै उ'नें गी देने कपड़े फिर बड़े खुश होंदे सारे कि अ हां जी इं'दी लाड़ी कपड़े सींदी बगैरा बूजी रिश्तेदार बगैरा मेरी खास करियै ना मेरियां बूजियां न जेह्ड़ियां बूआ सस्सां मेरियां ओह् बड़ियां खुश होंदियां कि तूं कपड़े सीन्नी असें गी बी कपड़े सीऐ लोआन्नी सूट नेही नूह् साढ़े घर कोई बी निं है इक ऐसी जनेही तूं ऐं मतलब तूं कदें किसै चीजै लेई म'ना निं करनी ऐं जो तुगी कोई आखदा तूं ओह् सारा कम्म करनीं तूं कदें कुसै गी म'ना निं करनी में आखेआ बूजी एह् ते मेरा कम्म ऐ बड्डें दे आखै लग्गना एह् ते मेरा कम्म ऐ जरूरी थोह्ड़ी ऐ सारे इक्कै जनेह् होंदे ऐ केईं होंदे कि जेह्ड़े म'ना करदे ना करदे बोलदे रौंह्दे कुछ कुछ पर बूजी में निं है ओह् नेही में बड़ी में मतलब बड्डें दा आदर करनीं बड्डें दे आखे उप्पर चलनीं जि'यां बड्डे बोलगे उ'आं करनीं कदें उ'नें गी अग्गें जवाब निं देना मेरा एह् ऐ फिर मम्मी होर आए ते बोलन लगे मम्मी मम्मी दी नानी मम्मी दे मेरे नानी निं ननीस न उं'दी डैत्थ होई उ'नें गी केह् होआ कि ओह् डिग्गी पे डिग्गे जेल्लै ते उ'नें गी सिरै गी लग्गी ते ओह् उ'नें गी इक घैण्टा उ'नें गी ब्लीडिंग होंदी रेही खून चलदा रेहा फिर ओह्दे बाद ओह् डैत्थ होई उं'दी फिर मम्मी होरें गी पता लगेआ मम्मी होर दौड़दे चली ए उद्धर उद्धर चली गे ते में कल्ली रेही गेई घर में परेशान होई एह् बी चली गे सारे चली गे फिर में अपने भ्रा गी सद्देआ फिर मेरा भ्रा आया फिर उ'न्नै बी कि'यां आना हा ओह्दी बी ते ड्यूटी ओह्दी बी नौकरी लग्गी दी हून ते ओह् बी निं आई सकदा फिर मेरे मम्मी बी कल्ले घर रौंह्दे क्यूंकि मेरे पापा जी दी डैत्थ होई दी नी मेरे पापा जी दी डैत्थ होई दी ओह्दे बाद फिर मम्मी मेरा भ्रा गै कल्ले न दौनें जनें न अजें मेरा भ्रा निक्का ऐ ओह्दी उमर अजें कोई बाई साल ऐ ते अजें ओह्दा ब्याह् निं ऐ कीते दा ऐ असें सोच्चे दा ऐ चौबी साल्लें च चौबी च निं करदे पर पं'ज्जियें साल्लें तक्कर ब्याह् कराऽ उड़ना नुआढ़ा असें क्योंकि मम्मी गी बी बड़ी मुश्कल होआ दी घरै च कम्मै दी कम्म ते साढ़े किश बी निं है पर भी बी इ'यां थोह्ड़ी र्होल चाहिदी होंदी ऐ की कि र्होल बी बड़ी होंदी ऐ ते फिर मेरा भ्रा आया फिर ओह् रेहा मेरे कोल दो दिन फ्ही बाकी आह्ले उत्थै गै रेह् हे सारे ते भी मेरा भ्रा रेहा ते फिर ओह् दुए दिन चली गेआ हा दुए दिन चली गेआ ओह्दे बाद फिर में बी गेई इक दिन उत्थै अपने नानी घर गेई उत्थै भी में अफसोस करने गी में गेदी गै नेईं है ही फिर उत्थै जाइयै अफसोस कीता अफसोस करने दे बाद फिर मी इ'यां नानी नाना जी हैन नानी गी दिक्खियै इन्ना रोन चलेआ कि आखदे बी हैन कि अपना साथ अपना गै होंदा ऐ दूआ चाहे जो बी करै पर जेह्ड़ा अपना साथ होंदा ना जीवन साथी दा साथ ओह् किश होर गै होंदा ऐ जीवन साथी एह्दे मतलब होंदा सुख दुख नुआढ़े नै गल्लां करनियां सुखै दुखै दियां करनियां हर इक गल्ल सनानी उस्सी कोई बी घरै च किश बी कोई गल्ल होंदी सौ गल्लां होंदियां आपूं बिच्चें नेईं जिस्सी जि'नें सारें गी नेईं सनाना होंदियां ओह् अपने घरै आह्ले दे सवाए होर कुस्सी सनानियां उस्सी गै सुनानी उं'दे कन्नै ओह्दै सवाए होर कोई अपना निं होंदा बाकी आह्ले ते सारे होंदे पर जेह्ड़ा जीवन साथी होंदा ना कि ओह् जीवन साथी दा साथ ओह् जीवन साथी गै नभाई सकदा होर कोई निं नभाई सकदा फिर नाना जी गी दिक्खियै मिगी इन्ना रोन चलेआ में बड़ी रोई उत्थै ते नाना जी आखन लग्गे चुप्प कर चुप्प कर महां नाना जी तुस रोआ दे में तुसें गी दिक्खियै रोआ नीं में कि'यां चुप्प करी जांऽ ते उ'नें मिगी आखेआ कि एह् अहें उप्परै आह्ले अगर भेजे दा ते उ'न्नै इन्न जिन्नी उम्र लिकी दी होग ना उन्नी गै बंदे ने जीनी अहें जैदा निं ओह् जी सकदा ऐ में आखेआ नाना ई गल्ल ते थुआढ़ी स्हेई ऐ तुस स्हेई आखा दे ओ पर फिर बी नानी जी दी इ'यां अचानक डैत्थ होई गेई ते ओह्दे बाद जि'यां यकदम गै इ'यां शाक जन जेहा लग्गी गेआ एह् पता निं केह् होई आ पता गै निं लग्गेआ में आखेआ चलो केह् करना ऐ फिर में उं'दा उत्थै अपने घरै आह्ले कन्नै आई ही अस आई गे हे घरै ई घर आई गे आए ते मेरी दीद ननान होर आई दियां हियां दीदी होर आए दे हे जीजा जी आए दे हे ते उं'दा मुड़ा बी आए दा हा ते फ्ही मुड़े ने में आया मुड़े ने मेरे पैर बंदे बोलन लगेआ बोलन लगेआ कि तुस केह् आखदे केह् बोलदे मामी जी तुस कु'त्थै चली दे हे महां उत्थै गेदी ही नानी घर ते आखन लगे मामी जी में थुआढ़ै हत्थे दे ओह् खाने हे बने दे करेले खाने हे तुसें भरियै करेले तुस बड़े टेस्ट बनान्नें में आखेआ कोई गल्ल निं में तुई बनाइयै खलान्नी आं तू टैंशन निं लै फिर में करेले बनाए आखन लगे मामी जी करेले कि'यां कि'यां बनांदे फिर में उ'नेंगी सनाया पैह्लें करेले दी कौड़तन कड्ढनी बाह्र ओह् छिल्लियै कड्ढियै फिर उ'नें गी लून लाइयै रक्खना थोह्ड़ी देर जेह्ड़े कौड़े होंदे ओह् कौड़े नेईं होंदे हैन फ्ही फिर ओह् लून लाइयै रक्खना फिर उ'नें बाह्र फिर उ'नें केह् करना कि प्याज छूरना ओह्दे बिच्च हल्दी पानी मर्च पानी नमक पाना ते ओह्दे बिच्च थोह्ड़ा खट्टा पाना अगर अम्बचूर होऐ ते ओह् पाई लेआ ते नेईं ते बाद च फिर फिर करेले फ्राई करने नी जेल्लै करेले फ्राई करने बाद तुसें केह् करना कि करेले कड्ढियै फ्राई करियै कड्ढने फिर ओह् जेह्ड़ा मसाला होंदा नी छूरियै पाए रक्खे दा ओह् पाने ओह्दे बिच्च ओह्दे च भुज्जने अगर खट्टा असें नेईं पाए दा होऐ निं ते फिर ओह्दे बिच्च करेले दा ओह् पाना असें जां फिर अम्बचूर पाई ओड़ेआ जां फिर ओह् पाई'ड़ेआ निम्बू ओह् के बोल इम्बली पाई ओड़ी खट्टा फिर ओह् पाइयै बनाइयै भुज्जी जंदा निं फिर उसदे बाह्र कड्ढियै करेले बिच्च भरना फिर करेले बिच्च भरियै फिर असें जेल्लै दित्ते भी असें ओह् बनाइयै फिरी ओह् रक्खी'ड़ने फिर रुट्टी खानी फिर असें रुट्टी खानी नी जेल्लै फिर देना इन्ने टेस्टी होंदे कोई स्हाब निं फिर आखना मामी जी बड़े टेस्टी करेले बनाए दे तुसें थुआढ़े नेह् करेले ते कोई बनाई निं सकदा ऐ महां नेईं नेईं सारे बनांदे अहें नेईं मामी जी थुआढ़े हत्थै दा टेस्ट गै किश बक्खरा ऐ महां चल ठीक ऐ महां अगर टेस्ट बक्खरा ऐ नेह् कोई बनाई गै निं सकदा महां चल ठीक ऐ कोई गल्ल निं ते फिरी मिगी मिगी होर पुच्छन लगेआ मामी जी तुस कढ़ी कि'यां बनांदे महां ब्योम कढ़ी अस इ'यां बनाने कि पैह्लें ओह् करना तेल रक्खना तेल बिच्च असें मर्चां पाइयां मर्चां पाने दे बाद असें ओह् पाई ओड़ी बेसन बेसन पाई ओड़ी बेसन जेल्लै भुज्जी ते देहीं पाई ओड़ेआ देहीं पाने दे बाद उस्सी रेड़े मारदे रौह्ना रेड़े मारदे मारदे फिर ते नेईं बेसन पानी नी फिर बेसन पाइयै हल्दी मर्च लून बगैरा सारा कुछ पाना फिर देहीं पाना फिर उस्सी रेड़े मारने रेड़े मारने गड़कदी निं जेल्लै तक्कर उसले तक्कर रेड़े मारदे रौह्ना फिर रेड़े मारने बाद च ओह् केह् करना असें कि ओह् ओह्दे बिच्च थोड़ा जनेहा पानी पाई ओड़ना गड़का थोह्ड़ी घनी लगा दी होग ते फिर जेल्लै गड़की जाग फिर ओह्दे च पकौड़े पाई ओड़ने पकौड़े पाने दे बाद फिर उस्सी धनिया पाना ओह्दे बिच्च खट्टी ओड़नी फिर रक्खी ओड़नी फिर ब्हौत टेस्टी बनदी कढ़ी बड़ी सोआद होंदी देहीं आह्ली कढ़ी ते अच्छा फिर मामी जी फिर ओह्दे मिगी कढ़ी बनाइयै खलाई ओड़ो फिर में ब्योम गी आखेआ हां में तुगी कढ़ी बनाइयै खलाई ओड़नी आं तू टैंशन निं लै ते फ्ही में उस्सी ढ़ी बनाइयै बी खलाई ओड़ी ही मिगी रैसपी पुछदा रौंह्दा कि मामी जी तुस कढ़ी कि'यां बनान्नें करेले कि'यां बनान्नें जां एह् मोमोस कि'यां बनान्नें सब्जी एह्की कि'यां बनान्नेनें ओह्की कि'यां बनान्नें सारियां गल्लां मिगी पुछदा फिर ओह् आनियै